دلجیت فون شاپ سے بول رہے ہیں موبائل شاپ سے دلجیت موبائل اسٹور سے بول رہے ہیں آپ ہاں سر جی میں نے جو ہے سیمسنگ گلیکسی ایکس ٹین لائٹ چاہیے

کتنے کا فون ہوٮٔے گا کتنے کا فون ہوئے فون کتنے کا ہے وہ ٹونٹی فور تھاؤزینڈ کا ہے تو سر کون سا ایولیبل ہے آپ کے پاس ابھی ابھی کون سا فون ایولیبل ہے آپ کے پاس اُس کے علاوہ اچھا وہ ہے پوکو وغیرہ

سر سیمسنگ کی ایم اب شروع ہوتی ہے ایم سیریز تو سیمسنگ کی آپ سیمسنگ ایم سیریز یوز کرتے ہیں نا اچھا اچھا آئیٹل ہوگا آئیٹیل آؤٹ آف اسٹاک ہو چُکا ہے اچھا تو کوئی اور نہیں ہے کیا میرا بجٹ جو ہے دو ہزار روپے کا ہے بجٹ دو ہزار روپے کا ہے میں بیسک فون چاہیے کوئی اچھا سا ہے آپ کے پاس سیمسنگ میں

اِی ٹو مِل جائےگا اور اچھا وِد فائننس کرا دیتے ہیں آپ جیسے کہ انسٹالمنٹ بنوا دیں اچھا تو آئی فون فورٹین کتنے کا پڑے گا سر ون سکس سکسٹی تھاؤزینڈ اوکے سر چلیے آپ کی شاپ پہ آتا ہوں پھر مجھے سیمسنگ گلیکسی ایس ٹین لائٹ چاہیے تھا مجھے اوکے تھینک یو